औ ओमफ्राय ए भ्ल'ग भिडिय' इउटुबारखौ होनदों आरो नों सोरनि इउटुबखौ नायनो मोजां मोनो बेखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय आङो गेमस्रिनिखौ मोजां मोनो गेमस्रिनि भ्ल'ग भिडिय'खौ आं मोजां मोनो नायो आं बिनिखौ बांसिन नायो आरो नायनाया माबा गेमस्रिनिखौ माबा बियो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयो ना ओमफ्राय जोंथ' बेरायहैनोबो हाया जाहैबाय ओमफ्राय बिनि बिनि भिडिय'आव नुनाय जायो आरो गोजान गोजान ओय गोजान गोजानाव बेराय हैथारो बियो दुबाइ मुम्बाइ बायदि सिनायाव बेराय हैयोहाय बियो बिदिनो मोजां मोनो आरो आं नायनो मानसिआबो स्रां स्रां रायज्लायथारो नालाय मोजां मोनो आरो आं नायनो ए माबानिखौ हा औ नायदो नोंबो नायनायबानो जाबाय बिनिखौ मोजां नायनो बै मिथिनाबो मोजां आरो नायनो मिथि नार्जारीनाबो बेबो स्रां स्रां आराम रायज्लायथारो आराम थख' थख'नो बियो माबाया मा होनो ओरै माबा थिंजायनि कार्बिआलं थिंजायनि बे मिथिआ कारबिआलं थिंजायनि हाबा जाबाय आरो मानसिया दाखालैहायसो बेनिखौ नायो ओमफ्राय बियो बै एमजे होननाय दङ बिनिखौबो नायो आङो एमजेनियाबो मोजां नायनो एमजेनाबो बिदिनो बेनाथ' एमजेना जायगा दिन्थिनो जायगा दिन्थिनो बेरायनाय मानायनि लाबोआ आरो बिदिनो बेना दस्रा लाबोयो आरो भिडिय'खौ मोजां मोनो नायनो बिनिखौबो मोजां रायज्लायो नोंलाय नायफेरा नामा ए औ नायो नायलाबायो आङो नायनायालाय नायनो मोजां नाय नाय माब्लाबा नोंबो